ہیلو السّلام علیکم کیا آپ ٹریویل ایجنسی سے بات کر رہی ہیں جی بات دراصل ایسی ہے کچھ میں ورانسی سے کشور بات کر رہی ہوں میرے ساتھ سات لوگ ہیں اور ہم سب جو ہے آگرہ تاج محل دیکھنا چاہتے ہیں اِس لیے میں اِس لیے آپ کی کار رینٹ پر مِل جائے گی تو تین دِن بعد ہمارا آگرہ تاج محل دیکھنے کا پلان تھا تو کیا تین دِن بعد آپ کی کار مِل جائے گی مجھے سات سیٹر کار مِل سکتی ہے کیونکہ ہم لوگ جو کیونکہ ہم سات لوگ ہیں اِسی لیے سات سیٹر کار چاہیے تھی تو مجھے یہ بتائیے کہ کرایہ کتنا ہوگا سات ہزار تو تھوڑا زیادہ ہے کچھ ڈسکاؤنٹ دیجیے تو میں تین دِن بعد صُبح دس بجے کار چاہتی ہوں کیا اُس وقت آپ کو کار مِل سکتی ہے

نہیں نہیں بس مجھے کار ہی چاہیے تھی صُبح دس بجے بس میں یہ چاہتی ہوں کہ ٹائم پر کار مِل جائے ٹھیک ہے چلیے پھر آپ صُبح کار تین دِن بعد صُبح کار بھیج دیجیے گا ٹھیک ہے دس بجے